आप शिवम इस्टूडियो से बात कर रहे वह मेरेको वेडिंग के लिए एलबम बनवाना थी तो एलबम कौन कौन से अवेलेबल हैं आपके द्वारा अभी यह वैडिंग शादी के लिए बनवाना फिर तो कौन कौन से एलबम हैं अभी आपके पास कौन कौन सी डिज़ाइन हैं कौन कौन सी डिज़ाइन हैं

नहीं तो अभी कोई चीज़ का नाम बता दीजिए जो जबसे सबसे ज़्यादा पॉपुलर चलने वाला एलबम हो

तो उसमें सीड कौन सी रहेगी एलबम की कितने हैं यह अच्छा तो एक सेट कितने का पड़ेगा उसमें एक सीड पर पच्चीस हज़ार करके तो एलबम में टोटल कितनी सीड्स रहती हैं फिफ्टी सीड रहती हैं एक सीड पर कितनी फोटो आएगी

तो टोटल कितने का बनेगा अच्छा इससे कम नहीं होगा फिर भी कितना होगा क्योंकि हमारा तो इतना बजट नहीं है सत्तर पचहत्तर हज़ार का तो कितना पैंसठ तो पैंसठ तो ज़्यादा हो जाएगा पैंसठ तो ज़्यादा हो जाए और बताएँ कुछ आगे पीछे हो जाए तो तो कितने दिन में बन जाता एलबम पेमेंट कब करना रहता है पेमेंट नहीं तो हमारा तो इतना बजट नहीं है ना तो कम करो तो बताना क्या टोटल बताओ केतना बताओ टोटल के बताओ कितना देना पड़ी

नहीं नहीं जो आप अमाउन्ट बता रहे वह तो हम नी जो आप अमाउन्ट बता रहे वह तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है नी हमारा बजट तो दस से बारह हज़ार का है दस से बारह हज़ार देखते हैं बन जाएगा क्या कितनी सीट का बनेगा तीस का तो बीस का बना दो नौ हज़ार में

अरे यार यह तो गलत बात अभी बारह का बोल रहे थे अब सीधे सीधे तीन हज़ार बढ़ा कर बोल रहे हम मतलब एक हज़ार कम करने का बोल रहे थे ना नहीं तो कम का रहेगा अभी बारह बोला तुम बारे के बाद अभी बहस तुम कर रहे पन्द्रह बोल रहे हो चलो ठीक है हम कंसल्ट करके बताते हैं घर पर है ना ओके